मैंने कुछ दिन पहले एक स्टोव ऑनलाइन ऑर्डर किया था जो अब मेरे घर आ चुका है पर वह सही से काम नहीं कर रहा है उसमें जो बटन है वह भी टूटे हुए हैं और वा उसका बॉडी पार्ट है वह भी मज़बूत नहीं है दिखने में भी अच्छा नहीं लग रहा है और जब मैंने उसमें ऑर्डर करते समय देखा था तब वह अच्छा दिख रहा था शायद फ़ोटो में अच्छा दिख रहा हो पर जब वह घर आया तो वह बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है और उन लोगों ने मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उन लोगों ने दिखाया कुछ और भेजाया कुछ जब मैंने ऑर्डर किया था तब उसमें दो सुविधाएँ भी बताई गई थीं कि उसको गैस के द्वारा भी चलाया जा सकता है और केरोसिन से पर वह जब घर आया तो मैंने चलाकर देखा तो वह केरोसिन से तो चल ही नहीं रहा था गैस से ही चल रहा था बस तो उसमें एक तो यह कमी निकल गई उसके बाद उसमें यह अच्छा है कि रिटर्न पॉलिसी थी जिससे मैंने उसको रिटर्न कर दिया है अभी एक दो दिन में वह लेने आ जाएँगे उसके बाद मेरे पैसे बच जाएँगे क्योंकि पंद्रह सौ रुपये का था वह पंद्रह सौ रुपये वेस्ट नहीं जाएँगे और अब तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन से कुछ खरीदना ही नहीं चाहिए क्योंकि मुझे लगता था पहले कि ऑनलाइन खरीदी बहुत अच्छी होती है क्योंकि उसमें कहीं जाना भी नहीं पड़ता थकते भी नहीं है पर वह तो दिखाते कुछ हैं और भेजते कुछ हैं इससे अच्छा तो अपन सामने देखकर लो तो वह थोड़ा अच्छा है